बाक्सा जिल्लाया हिमालयनि आफां हाजोमा ओनसोलाव दङ आरो बेखौ जोङो साहाथिं भुटान हाजो थानायनि थाखाय भुटान राज्यो थानायनि थाखाय बे हाजोमानि जे आफां बे आफाङावनो जोंनि बाक्सा जिल्लाया दङ दङ आरो बे बाक्सा जिल्लानि जे बारहावा बे बारहावाया जों उन्दैनिफ्राय नुबोनाय बा मिथिबोनाय बायदियै जों उन्दै समाव जेरैबायदिमोन दा बेबायदि गैद्रायाब्लाबो नाथाय बांसिनखौनो जोङो बाराद्राय सोलायनायखौ नुबोआखै बाक्सा जिल्लानि बारहावाया गोजोन दैमा दैसा सोरगिदिं थानायनि थाखाय आरो जे हाजो हाला थानायनि थाखाय बेनि बारहावाया दासिमबो गोजोनैनो दङ आरो बेवहाय बांसिन जिउ खुंबोनाय मानसिफोरनि नोजोराव गोग्लैनाय बे बे मोनसे माबाया जादों मा बोथोरा जि मुलुगनां सोलायनाय बे सोलायनाया गोहोम गोग्लैद्रायै नङा बेयो एसेबाबो गोहोम गोग्लैदों मानो होनोबा जोंनि जे अखा हानायनि जि बिबां बे बिबाङा एसे खमायबोनाय जोङो एसे आनदास मोनबोदों आरो जोंनि जि अखा हानायनि जे बोथोर गायनाय फुनायनि बोथोर मानसिफ्रा आबाद मावो दैज्लाङाव बे माइ गायनाय बोथोरफ्राबो एसे दावगाबोदों मानो होननानै बुङोब्ला गोदोनि जोंनि बाक्सा जिल्लानि सुबुंफ्रा राज्यो राजाफोरा भाद्र माससिम माइ गायोमोन गोदो नाथाय दा जोङो आसार सावननि गेजेरावनो बे माइ गायनाय खामानिया जोबो मानो होननानै बुङोबा जे अखा हानायनि जे सम बे समा जेठ मासनिफ्राय जारगायनानै सावन माससिमावनो जोबनाय बायदि जायो दा बोथोरा बेबायदि सोलायनायखौ जों नुनो मोनदों आरो बेनि थाखायनो जि जोंनि राज्यो जानाय बाक्सा जिल्लायाव थानाय राज्यो जानाय जायफोर सुबुं बिथांमोननि जि आबाद मावनाय बे आबाद मावनायाबो सिगांनिफ्राय एसे दावगोबोदों आरो आगुयाव बाक्सा जिल्लायाव जेरैबायदि मोननै बोथोरनि माइ आबाद मावोमोन आसु आरो माइसालि नाथाय बे आसुखौ मावनाय जाला दा माइसालि बोथोराबो गोबां दावगानानै फैदों सिगां जादों मानो होनोबा भाद्र माससिम जोङो माइ गायनो हाला आगोलाव जों भाद्र माससिम माइ गायनाय जोङो नुबोदों आरो जों मिथिबोदों दा बे बारहावाया मुलुगनां जे सोलायनाय बे सोलायनाय बारहावानि जि गोहोम बे गोहोमा बाक्सा जिल्लायाव गोग्लैद्रायै नङा गेजेरावनो जेरैहाय हाग्रा बंग्रा सोरगिदिं बुंफबनायमोन बेबो एसे एसे लांदां लांदां जानो हमदों अब्लाबो जोंनि मानास नेसनेल पार्क आरो भुटानजों हाजोजों नांजाबनानै थानाय जे बारहावा बे बारहावाया एसे आगुनिबायदि गोरोबनानै दङ नाथाय बेनि दैमा दैसायाव जेरैबायदि दै थायोमोन गोदो दा एसे एसे जोङो मेसें बोथोरफ्राव बांसिन रानलांनायखौ नुनो मोनो आरो बांसिन गोरान जानायखौ नुनो मोनो गेजेर गेजेर अखानि जि बिबां बे बिबांफ्रा एसे खम जाबोनायखौ जों नुनो मोनदों आरो सरासनस्रायै गोजां बोथोराव बांसिन गुसु जायो जोंनि बाक्सा जिल्लायाव आरो जोंनि जे सिदोमा बे सिदोमायाबो एसे बारा गोलोम बोथोराव बे गोलोम बोथोराव सिदोमाथिया बारा जानायनि थाखाय गोलोमनायाव जोंहा बांसिन मानसिफ्रानो बे गोलोमो गोलोम गोलोमदै गयो देहानिफ्राय बेफोरो बेनिफ्राय जों फोरमान मोनो जे जोंनि बारहावाया गुदुं दैज्लां बोथोराव आरो बांसिन सिदोमाथिया बांसिन आरो गोजां बोथोराव बियो गुसु आरो गोरान जायो आरो दा बेफोरो जोंनि आबाद बायदिसिनायाव गोहोम खोख्लैनाया जाहैदों मा जोंहा जोंनि बाक्सा जिल्लानि बारहावाया आबादनि थाखाय दासिमबो गाज्रिद्राय जायाखै मोजाङैनो दङ आरो बांसिन हाजो हाला दैमा दैसा थानायनि थाखाय जि हाफोर बेफोरबो हासार गैयै बा रानस्राव जाद्रायाखै दा राज्योफ्रा बे हाखौ लानानैनो आबाद गाहाय जिल्ला हिसाबै थांनानै थाबोदों आरो बेनो राज्यो जानाय आबादानो राज्यो जानायनि मैखोम हाबा जाबोदों